حیدر آباد میں ویسے تو اہم نسلی گروہ رہتے ہیں جیسے ریڈی تیلگو کسان رہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی تال میل کے ساتھ رہتے ہیں اس میں ہم بنجارہ گروہ سے واقف ہے جو ہمارے علاقے میں رہتے ہیں حیدرآباد ضلع میں ہر ایریے میں زبان تبدیل ہوتی ہے جس سے ہم تال میل کے ساتھ جان لیتے ہیں